अपना हमसभ मैथिली क्षेत्रमे मिथिला क्षेत्रमे रहैवला मैथिली भाषा ही बोलै छिए आओर अपना बाल बच्चाके भी जानकारी दै छिए जे अपना क्षेत्रके भाषा मैथिली छिए एहि लैके मैथिली भाषा ही बोलना चाही जाहिसे कि अपन क्षेत्रके बदनामी नहि हुए आओर अपन क्षेत्रके मैथिली भाषा दूर दूर तक लोक जानै कि हँ ई मिथिला नगरी छिए मिथिला नगरी माता सीताके छिए एहि वास्ते मिथिला क्षेत्र देशमे प्रमुख छै मैथिली भाषा सभकेँ बोलना चाही कहीँ बाहर जाइ छै तऽ किछु हिन्दी चाहे अन्गरेजी बोलै छिए तऽ अलग बात छै लेकिन अपना क्षेत्रमे आबै छिए तऽ अपन घर परिवार अपन समाजसे मैथिली भाषाके ही उपयोग होना चाही मैथिली भाषा सभके चाहे शुद्ध नहि होइ अशुद्धो कमसे कम जे पढ़ल लिखल लोक नहि छै तऽ ओ अशुद्धे बोलतै लेकिन मैथिली ही भाषा बोलना चाही एहि लेल मि मि मि मैथिलीके प्रचार प्रसार हेतै तऽ अपनो सभके गरिमा बढ़तै एहि लिए मैथिली भाषा उपयोगी छै मैथिली भाषा हमरा सभकेँ अपना सभकेँ ई मिथिला क्षेत्र छिए मिथिला क्षेत्रके प्राथमिकता छै मिथिला नगरी सभ केओ जानै छै मिथिला क्षेत्र अपना सभके माता सीताके क्षेत्र छलै एहि लेल मैथिली भाषा ही बोलना जरूरी छै एहि वास्ते मैथिलीके प्रचार प्रसार भी भै सकै छै एहिमे कोनो असम्भव नहि छै मैथिली भाषा सभके लिए उपयोगी छै मैथि मिथिला क्षेत्रके लोक मैथिली भाषा अवश्य बोलना चाही मैथिली भाषामे पहला एहिसे पहिले मैथिली भाषामे मैट्रिकमे इण्टरमे ओहोसे प्रश्न आबै रहै लेकिन अभी वर्तमानमे आब एकर पढ़ाइ होइ छै कि नहि होइ छै ई तऽ नहि कहि सकब लेकिन मैथिली भाषा हमरा सभके लिए उपयुक्त छै आओर मैथिली भाषा ही हमरा सभकेँ बोलैमे अच्छा लगै छै एहिलेल हमसभ मैथिली भाषा बोलैमे कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ छै मैथिली भाषा ही हमरा सभके सर्वोपरि भाषा छिए मैथिली भाषा बोलैमे हमरा सभ बड़ा अच्छा लगै छै आओर हम बालबच्चाके भी मैथिली भाषा ही बोलैमे जानकारी दै छिए आओर हमर बालबच्चा परिवार आओर हमर समाजके लोक हमर गामके लोकसभ मैथिलिए भाषामे बात करै छै मैथिली भाषा अभी एहि क्षेत्रमे कोशी क्षेत्रमे मैथिली भाषाके ही उपयोग भऽ रहल छै मैथिली भाषा हमरा सभकेँ बहुत अच्छासे बोलैके चाही आओर एहिमे सँकोच नहि करैके चाही हर क्षेत्रमे हर क्षेत्रमे हर जगह हर विभागमे हमसभ मैथिलिए भाषाके ही प्रयोग करै छिए चाहे लोक कोइ कोनो भाषा बोलै लेकिन हम मैथिली भाषाके ही प्रयोग कऽ रहल छिए मैथिली भाषा हमरा अच्छा लगै छै हम मैथिली भाषा के अभी भी भुलबै नहि आओर हमर बाल बच्चाके भी जानकारी देने छिए मैथिली भाषाके कभी मिटै ले नहि देनाइ छै मैथिली भाषामे अभी जे हमरा सभकेँ समाजमे मिलै छै तऽ पञ्चाङ्ग जे छै जाहिमे पूजा पाठ या आओर किछुके जानकारी मिलै छै ओसब मैथिलिए भाषामे ही मिलै छै मैथिल भाषा यहाँ जादातर ब्राह्मण बोलै छै लेकिन यहाँ ब्राह्मणके कमी छै तऽ हमरासभ अन्य कास्ट इधर वैश्य लोक भी हमरासभ मैथिली भाषाके ही प्रयोग करै छिए आओर मैथिली भाषाके उत्तम भाषा मानै छिए आओर मैथिली भाषाके प्रसार प्रसारमे हमरासभ भविष्यमे चाहै छिए जे कभी मैथिली भाषा से लुप्त नहि हुए मैथिली भाषा सबसे सुन्दर भाषा छै मैथिली भाषाकेँ उपयुक्त मानै छिए मैथिली भाषाकेँ ही जानकारी हमरो अभी वर्तमानमे छै हिन्दी भाषामे भुलिके हमरासभ मैथिलिए भाषा बोलै छिए